साढ़ा सांबा जेह्ड़ा ओह् इक्क बड़ा बड्डा शैह्र निं ऐ इक्क निक्का जेहा ग्रां ऐ हैनी जेह्दे बिच पढ़ने दियां मतलब जेह्ड़ियां न पढ़ने दि्यां जेह्ड़ियां सुविधां न ओह् इन्नियां जादै बी नेईं जेह्ड़ियां इसलै शैह्रें च थ्होआ दियां न ओह् इअन्नियां मतलब ग्रां च हैनी थ्होआ दियां न जेह्ड़े बी मतलब कि जेह्ड़ा साढ़ा पढ़ने दा इक्क निक्के होंदे कशा लेइयै पढ़ने दा मेन ओह् ऐ प्राईमरी स्कूलें च पढ़ाई होआ दी आंगनबाड़ियें च होआ दी पढ़ाई ते प्राईमरी स्कूलें च होआ दी पढ़ाई ते उत्थै ते उत्थै मतलब कि जेह्ड़े केह् न ओह् टीचर मतलब कि ऐसे कोई टीचर ते होंदे निं हैन जेह्ड़े शैल नेईं पढ़ांदे ते टीचर जेह्ड़े पढ़ांदे बा ओह् जेह्ड़ा पढ़ने आह्ला म्हौल ऐ ओह् शैल नेईं होंदा स्कूलै दी जेह्ड़ी हालत ऐ ओह् शैल नेईं होंदी ते अग्गें ओह् पढ़ाने आह्ले ते खरे गै होंदे जेह्ड़े पढ़ने आह्ले ऐ ओह्बी खरे गै होंदे बिच बिच कोई खरा बी होंदा पढ़ने ई ते कोई खरा नेईं बी होंदा पढ़ने ई बा जेह्ड़ी हालत ऐ साढ़ी मतलब कि एह् जेह्ड़ा सिस्टम ते जेह्ड़ी इंदे कोला इयै दरखासत ऐ उंदे अग्गें कि भला की जेह्ड़े मतलब ग्रां च गौरमेंट प्राईमरी स्कूल न जेह्ड़े उनेंगी थोह्ड़ियां जेह्ड़ियां सुविधां न ओह् दित्तियां जाह्न ते इत्थै जेह्ड़िया मतलब कि कुछ कुसै पेपर दी त्यारी करनी होऐ ते इत्थै पेपर दियां इन्नी जादै थ्होंदियां निं हैन सांबा बिच ओह्दे बास्तै असेंगी जम्मू जाना पौंदा ते ग्रां दे लोकें कोल इन्ना पैसा बी निं होंदा कि ओह् इन्ने जादै हाई मतलब कि हाई जगह पर जाई सकन ते एह्दी बजह कन्नै ओह् केह् करदे की भला जेह्ड़ी गौरमेंट स्कूल दी हालत ऐ ओह् इन्नी जादै मतलब की ठीक ऐ हैनी ऐ हैनी ऐ इत्थें ना कोई चज्जै दा नेईं चज्जै दा मतलब कि वैषणो पुन्नेआं पर रश पौंदा जेह्दे कन्नै ठंड च मतलब कि बच्चे बमार होई सकदे फ्ही उनेंगी पानी दियां बड़ियां होंदियां कमियां होंदियां